टैक्नोलॉजीअ में जीअं असांजी स्माटफोन ईंदी आहे स्माटफोन असांजे जीवन खे ॾाढो बेहतरीन तरीक़े सां अॻिते वठी विया आहिनि स्माटफोन जे ज़रिए असां टिकट बुक करण में ॾाढी आसानी थी वई आहे केॾे बि असांखे सफ़रु करिणो आहे त असांजो सफ़रु इन जे ज़रिए ॾाढो सुविधाजनक थी वियो आहे आसानीअ सां टिकटियूं बुक थियूं थी वञनि असांखे बढ़िया सीटियूं मिली थियूं वञनि रिजर्वेशन असांजी आसानीअ सां थी थी वञे असांखे जंहिं स्थान से घुमिणो आहे उन जी पूरी असांखे जानकारी असांजे हिन स्माटफोन में मिली थी वञे उन जे ज़रिए असांजी होटल बि बुक ती थी वञे जे स्थान ते असांखे वञिणो आहे उन स्थान जी असांखे जानकारी बि सुठी सां मिली थी वञे ऐं ॿियों त असांजी पेमेंट करण बि ॾाढी सहुली थी वई आहे असांजो बैंकिंग जो कम बि ॾाढे सुठे सां थियणु लॻो आहे असांखे बै फोन सां शॉपिंग करण बि ॾाढी आसान थी वई आहे शॉपिंग करे असां फोन में ई पैसा मोकिले था सघूं असांजे घर वेठे असांजो सामान थो अची वञे असांखे ॾाढी सुविधा थी थी वञे हर शइ जी जानकारी जंहिंजे विषय में बि असांखे जानकारी खपे फोन में आराम सां जानकारी मिली थी वञे पई ॾाढी असांखे इन सुविधा मिली आहे ऐं असां इन सुविधा सां ॾाढा ख़ुशि आहियूं इन सुविधा जो असां इस्तमाल करे करे ॾाढो पंहिंजे पाण खे अपडेट करे रहिया आहियूं असां की कोई बि जानकारी कें बि विषय में असांखे खपे असां वञी करे सर्च कंदा आहियूं असांखे तुरंत उन जे बारे में जानकारी हासिल थी वेंदी आहे त असांखे इन सां ॾाढी सुख थी पियो आहे कंहिं बि शइ जे विषय में असांखे असांखे केॾे घुमण था वञूं असांखे कंहिं व्यक्तिअ जी जानकारी खपे देश जे बारे में कोई बि असांखे समाचारु सभु असांखे हासिलु करिणो आहे कंहिंजे बि बारे में कुझ बि पतो करणो आ बराबरि असांखे पूरी जानकारी उन मां हासिल थी थिए पई ऐं इहा ॾाढी सुठी सुविधा फोन में अची वई आहे इन सुविधा जे अचण जे करे असांजो ज्ञान में एॾी बढ़ोहतरी थी आ्हे हर प्रकार जो असांखे नॉलेज हासिल थो थिए पियो ऐं असांजा ॿार बि इन जे ज़रिए पढ़ाई था कनि पिया उन्हनि खे बि ॾाढो ज्ञान थो मिले पियो त इन सुविधा सां असांखे ॾाढो लाभ थियो आहे पंहिंजे जीवन में